योगासन उसमें तीन विधियाँ हैं उसकी प्रथम आसन उसके बाद प्राणायाम और अंत में मैडिटेशन अब आसन में है सस्क सस्कासन उस्क्रासन पदउत्तान आसन चक्रासन मंडूक आसन नौका आसन आदि और यह सभी आसन सम्पूर्ण मतलब शरीर की सम्पूर्ण क्रियाओं को यह प्रभावित करते हैं और उनको स्वस्थ बनाते हैं शरीर के अंगों को प्राणायाम में श्वासन क्रियाओं का ही महत्त्व है उसमें जो भी आसन है सबके लिए श्ववासन क्रिया अलग अलग हैं कब तक हम किस प्राणायाम में श्वास को अंदर रोकेंगे कब बाहर जो छोड़ेंगे इस पर ध्यान दिया जाता है प्राणायाम में कुछ महत्त्वपूर्ण प्राणायाम हैं जैसे बाह्य प्राणायाम भ्रामरी अनुलोम विलोम सूर्यभेदी प्राणायाम चन्द्रभेदी प्राणायाम आज ऐसे बहुत से प्राणायाम हैं औ इनका ही सम्बन्ध शरीर के विभ भिन्न भिन्न अंगों से सम्बंधित है इसके बाद अंत में ध्यान की बात आती है तो ध्यान करने से पहले जो करता वरता पहले उसको अपने को तैयार करना पड़ता है

तीन मिनट कम से कम कपालभाती कम से कम पाँच मिनट अनलोम विलोम ई दोनों के दोनों कार्यक्रमों के पहले शरीर का सिथलीकरण करना बहुत ज़रूरी होता है और उपरोक्त क्रियाओं के करने के बाद जब आदमी अपने ध्यान को अपने चित्त को भ्रगुटी के

केन्द्रित करने का प्रयास करेगा और करते करते

भ्रगुटी पर जो चेतना है बीस मिनट यह आधा घंटा तक आदमी अपने को एकाग्र कर ले कर सकता है कर लेता है ऐसा मेरा मानना है मैं करके देखता हूँ देखा हूँ और जो लोग ध्यान करना चाहते हैं ध्यान का सम्बन्ध मन के व्याकुलता से ज़्यादा है आजकल डिप्रेशन के का रोग बहुत ज़्यादा हो गया है चिंतामुक्त होने के लिए ध्यान ज़रूरी है